नमस्ते भैया हाँ आप बेड बनाते है अपने बेड बनवाए डबी डबल बेड चाहिए हमें बेड बनवाना

कौन सा जवन लकड़ी का अच्छा होगा वही बना दीजिए

हाँ तो वही बना दीजिए नहीं मैं छत अच्छा चाहिए जैसे बहुत ही मजबूत हीरा गाड़ी तक चले

अच्छा रह गया और का अच्छा रहा मजबूत भी रहा इना कि टूट जाए और कुर्सी उर्सी यह सब भी आपका दाम बताईए और कम नहीं होगा अरे महंगा है तो भी उन्नीस

औल जिसे औल लकड़ी का दाम कितना है सागौन कै छोड़े

तो हम आएंगे आप कब तक मिलेंगे अगर और को और कोई सस्ते में है तो बताईए

तो थोड़ा और सस्ता करिए हम सागौन लै लेंगे दाम और कुछ महंगा नहीं बता रहे हैं अच्छा और थोड़ा कम कर देते हम भी ले लें ठीक है रखिए नमस्ते ठीक है हम आएंगे रखिए नमस्ते